تعلیم یافتہ شخص اصولوں کا پابند ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ جو تعلیم یافتہ ہو وہ اصولوں کا پابند ہو لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ اصولوں کی پابندی کرتا ہے اور جو شخص تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ بھی اصولوں کی پابندی کرتا ہے لیکن جب دونوں کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ تعلیم یافتہ شخص یا غیر تعلیم یافتہ شخص تو اس میں تعلیم یافتہ شخص جو ہوتا ہے وہ زیادہ اصولوں کا پابندی کرنے والا ہوتا ہے